ہمیں گانا بہت اچھا لگتا ہے اور ہم جو گانا گاتے ہیں اسے اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیتے ہیں اور گانا گانے سے ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے گانے اکثر کالج میں یا پھر اسکول میں بھی سکھائے جاتے ہیں اور بہت سے بچے تو گانا گا کراسٹیج پر بھی سناتے ہیں اور ان میں سے کچھ بچے تو سنگر بھی بن جاتے ہیں اور گانا کافی اچھا ہوتا ہے جیسے مطلب تمہیں کوئی گانا پسند آ رہا ہے تو اسے نکلو پھر اچھے سے یاد کر لو اور جیسے تم اچھا گانا گاؤ گے تو آگے جا کر تم اچھے سنگر بھی بن سکتے ہو اور گانا کافی اچھا ہوتا ہے دماغ کو بھی سکون بناتا ہے اور دل کو بھی اچھا لگتا ہے اسی لیے گانا اچھا ہوتا ہے اور گانے سے کافی اچھے فائدے بھی ہوتے ہیں